ہندوستان میں یہ چکن کاری سوٹ اتنا فیمس ہے اتنا فیمس ہے کہ میرا بھی من کیا چکن کاری یہاں سوٹ بنوانے کا تو میں نے پروفیشنل ٹرائی کیا چکن کاری سوٹ بنوانے کے لیے میں نے دیا اور میں لے کے میں بینکاک آئی تو بینکاک میں میں نے دیکھا میں نے پہنا تو مطلب لوگوں نے میری اتنی تعریف کی اتنی تعریف کی کہ یہ سوٹ کہاں سے لائی ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے اور ہندوستان کیا نام ہے اتّر پردیش میں جب میں فسٹ ٹائم گئی تھی تو مطلب وہاں پہ ایسی ایسی گلاسوں پہ ایسی ایسی پین پینٹنگ کی جاتی تھی کہ مطلب اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ ہاں بھئی اسے میں کھرید لوں چاہے چاہے یہ کتنا بھی مہنگا ہو کیوں نہ ہو ویلڈ اور انویلڈ کپڑے کی وہ جو دھاگے کی کڑھائی والے جو کپڑا ہوتا ہے اس کپ اتنی اچھی دھاگے کی کڑھائی کے کپڑے وہاں پہ بنے تھے اتنے اچھے کپڑے بنے تھے کہ مطلب ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ کہ یہ کڑھائی مجھے کیوں نہیں آتی ہے مطلب یہاں سے میں ہمیشہ میں جب بھی یہاں آتی ہوں اتّر پردیش میں میں ہمیشہ کپڑے لے کے جاتی ہوں مطلب اتنے اچھے کپڑے لگتے ہیں میرے کو اور میری فرینڈیں بھی میرے کو بولتی ہیں پلیس نہاریکا میرے لیے کپڑے لے آنا انجلی پلیز میرے لیے کپڑے لے آنا